अस होली सैलिब्रेट करने आं होली बिच्च अस इक दुए गी रंग लान्ने होन्ने आं फिर उ'दे बाद अस पिचकारियां मारने ऐं फिर अस फलूस मारने होन्ने ऐं फिर अस गुब्बारे बगैरा पानी दे मारने होन्ने ऐं होली च अस मठेआइयां बी खन्ने होन्ने ऐं पकवान बी बनान्ने होन्ने ऐं ते अपना ना जेकर असें मतलब कि तेहार बगैरा मनाने होन्ने आं होर अस देआली मनान्ने होन्ने आं देआली बिच्च अस पटाके जलान्ने होन्ने आं ते माता लक्ष्मी दी पूजा करने होन्ने आं पकवान खन्ने होन्ने आं सारे मिलियै मजा करदे ऐ तेहार सैलिब्रेट करदे ऐ घर आह्ले सारे दीए जलांदे ऐ फिर ओह्दे बाद अस अपने घर दी सफाइयां करने होन्नें डैकोरेशन बगैरा करने होन्ने ऐं होर अस बड़े सारे तेहार मनान्ने होन्ने ऐं मतलब कि अस ना बसाखी बी मनान्ने होन्ने ऐं फिर ओह्दे बाद अस लोह्ड़ी बी मनान्ने होन्ने आं लोह्ड़ी बिच्च अस राती अग्ग बालियै अर्घ दिन्ने होन्ने ऐं फिर ओह्दे बाद असें मतलब कि लोह्ड़ी दे हार बी बनान्ने होन्ने ऐं मुंगफली बगैरा अपने भ्राएं गी हार पोआन्ने होन्ने आं फिर अस टिक्का बी मनान्ने होन्ने आं फिर अस अपने भ्राएं गी टिक्का लान्ने होन्ने ऐं टिक्का टुक्का लान्ने होन्ने आं उं'दे कोला पैहे लैन्ने होन्ने ऐं फिर अस होर बी बड़े तेहार मनान्ने होन्ने आं अस रक्षाबंधन बी मनान्ने होन्ने आं रक्षाबंधन साढ़ा बड़ा स्हेई तेहार होंदा भैनां बास्तै अपने भ्राएं गी लेइयै उं'दी रक्षा करदे भ्रा अपनी भैनें दियां रक्षा करदे होर अपने भ्राएं कोलू पैहे लैन्ने होन्नें उ'नेंगी रक्खड़ी बन्नने होन्ने आं फिर उ'नें गी मठेआई खलान्ने होन्नें टिक्का छिक्का लान्ने होन्ने आं उं'दे बास्तै बर्त रक्खने होन्ने आं फिर अस करवाचौथ बी मनान्ने होन्ने आं करवाचौथ दा सुहागनां बर्त रखदियां ते ओह् अपने मतलब सुहाग बास्तै बर्त रखदियां उं'दे बास्तै पूरा दिन भुक्खा रैंह्दी फिर रातीं चंद्रमा दिक्खियै बर्त तोड़दियां फिर उं'दे पति उ'नें गी पानी शानी पलांदे मठाई खलांदे फिर रुट्टी शुट्टी खलांदे